हमारे समुदाय में खेल खेलने का जो महत्व है बहुत ही अहम महत्व है हमारे समुदाय में काफ़ी तरह के छुपान छुपी खो खो कबड्डी जैसे गे खेल खेलें जाते हैं तो उनको बहुत ही पसंद किया जाता है लोगों के द्वारा और जो ग्रामीण लोग है उनकी भी राय यही है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा खेला जाए जिससे उन हमारा स्वास्थ्य है वो भी अच्छा रहेगा और वह जो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहता है और मानसिक के लिए भी अच्छा रहता है जिससे हमारा व्यायाम भी हो जाता है और कोई खेल खेलना ही है हमने सबसे अच्छा लगता है